हैलो जय झूलेलाल जी जी असां बिजलीअ जो कमु कराईंदा आहियूं हा हा इलाही बढ़िया बेस्ट माण्हू आहिनि तव्हांखे छा कमु कराइणो आहे अच्छा

अच्छा अच्छा ॾाढो सुठो तव्हां मूंखे यादि त कयो आहे न कम सां कम तव्हांजो मां सुठे रेंज में सुठी शयूं तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा छा कीअं छा छा लॻवाइणो आहे

हा

त तव्हां त तव्हां इन खे लाइटनि खे कीअं सुठे नमूने ब्रांड में लॻवाइण चाहींदा आहियो की लोकल में लॻवाइण चाहींदा आहियो कंहिं तरीक़े सां चाहींदा आहियो ॿुधायो त उन नमूने तव्हांखे हा हा ॾाढो ॾाढो ॾाढो सुठो ॾाढो हा न न बिल्कुलु बढ़िया हुते तव्हांखे सामान सभु सुठो मिलदव और तव्हां हुतां वठी सघंदा आहियो और हा और सभिनि खां बढ़िया हैवेल्स जी फिटिंग हूंदी अथव कोशिशि कजो सॼो सामान वायरिंग खां वठी लाइटां सभु हैवेल्स जी वठिजो न उन फैंसी लाइटनि में हा फै फैंसी में ॿियूं बि ब्रांड ईंदियूं अथव सुठी लेकिन वायर वग़ैरह अगर जीअं हूंदियूं आहिनि या कुझु सीलिंग लाइट वग़ैरह हूंदियूं आहिनि उहो तव्हांखे हैवेल्स में गुलाटी ते सुठियूं मिली वेंदव और इन कंपनी ब्रांड में उहो शइ ऑरिजनल सुठी मिली वेंदव उन जी लाइफ सुठी हूंदी आहे हा हैवेल्स फोर फोर एम एम वारी हैवेल्स जी जी हा हैवेल्स जी फोर एम एम कॉपर में जी अच्छा हा हा मां मां हिकु बार तव्हां वटि ई वठां पहिरों ॾिसी वठां तव्हांजी घणी एरिया कमु कीअं करायो था तव्हां या घणो कमु आहे तव्हां वटि उन हिसाब सां पोइ तव्हांखे मां जेके उचित दाम हूंदा उचित रेट हूंदा उहा असां ॿुधाईंदासीं उहा असांजो पंद्रहं रुपे स्क्वायर फिट रेट आहे मार्केट जो बाक़ी कम जे मथे डिपेंड कंदो आहे हा फॉल सीलिंग वारी छा जीअं पूरी कंसील्ड वायरिंग आहे लाइटां आहिनि फॉल सीलिंग लाइटां या अदर फिटिंग आहे उहो सभु असां पंद्रहं रुपे स्क्वायर फिट सां चार्ज कंदा आहियूं उन में तव्हांजो सुठे मां सुठो हा सुठे में सुठो बढ़िया कमु तव्हांजो न न ईअं न थींदो आहे हिकु बार तव्हां तव्हां जॾहिं गुलाटी जो नालो ॿुधो आहे त आख़िरि कंहिंसां ॿुधो हूंदव हिकु बार मूंखे बि शेवा जो मौक़ो ॾियो त तव्हांखे ज़रूर हा हा हा त तव्हां हिकु बार कमु करण जो मौक़ो ॾियो तव्हांखे कंहिं तरीक़े जी शिकायत न मिलंदी हा न मां पाण बि माण्हुनि सां हूंदो आहे माण्हू बि कंदा आहिनि मां पाण बि वॉच कंदो आहियां साम्हूं बीह करे कमु कराईंदो आहे जीअं माण्हुनि खे कंहिंखें शिकायत न मिले सुठे में सुठो उचित कम करवाए ॾींदो आहियां माण्हुनि खे जीअं उहो संतुष्ट रहण हा सभु सभु अवेलेबल आहिनि सभु सभु अवेलेबल हा हा बिल्कुलु सभु मशीननि सां ई थींदो आहे सॼी मशीना असां वटि अवेलेबल आहिनि तव्हां उन जी बिल्कुलु परेशानी न कयो तव्हांखे कमु सुठे में सुठो मिलंदव और तव्हां हाणे इहो ॿुधायो की कॾहिं मां तव्हां वटि अची वञा कमु ॾिसण त पोइ ॾिसी करे मां तव्हां सां न न न न तव्हां उन जी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु साईं तहां उन लाइ परेशान न थियो बिल्कुलु अहिड़ो कम थींदुव साफ़ सुथिरो की तव्हांजी दिलि ख़ुशि करे रखंदोमांव अहिड़ो कमु करे वेंदोमांव हा बिल्कुलु बिल्कुलु न न कल्ह सुबुह जो ई टाइम रखी वठो ॿारहें बजे तव्हां सां असां मिलणु अची वेंदासीं तव्हां ॿारहें बजे घर ई मिलजो हा सभु कमु वम ॾिसी वठो कीअं आहे हुते ई पाण ॾिसी करे कमु और रेट अमाउंट सभु फाइनल करे वठंदासीं पोइ तव्हां असांखे गुलाटी वारनि वठूं सामान आणे ॾियो और असां तव्हांजो ॿिए ॾींहं खां कमु स्टार्ट करे रखंदासीं ठीकु आहे न मतिलबु इहो आहे की न पहिरों न पहिरों पैसा न वठंदोमांव कमु जॾहिं स्टार्ट थी वेंदो जॾहिं तव्हांखे लॻे की हा भईया जो पूरो कमु स्टार्ट थी वियो आहे त लेबर चार्ज जेकी लॻंदी आहे उहा उन्हनि खे तव्हां कुझु बि ॾह वीह परसेंट रुपया ॾेई सघो था उहो एडवांस मनी रहंदी उन खां पोइ मां तव्हां खां पूरो काम ख़तम करण खां पोइ फाइनल हिसाब ई वठंदोमांव न न उन जे लाइ तव्हां परेशान न थियो न न न उन जे लाइ तव्हां परेशान न थियो तव्हांखे कंहिं तरीक़े जी कोई शिकायत न मिलंदी जी भईया ठीकु जी जी ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे हा हा कल्ह मिलूं था पोइ ॻाल्हायूं था ठीकु आहे जय झूलेलाल